गेलेनायाथ' हाब गोदो पाबजिनि टाइमाव पाबजि आरो दाथ' नै बि जि एम आइया अनबेन्ड जाफिनबाय दा एरैबायदि मबाइल आबो स्मुथ नालाय दा बिरात एट्रेक्ट जानानै दं आरो गेमाव आमफ्राय दाबो एट्रेक्ट थेवबो आरैनोथ' खामानि मावो खामानि मावाबा उपाय गैया थांनांगौ जायो बिदिनो सिगांथ' गोगोम गेलेयोमोन हाब टि डि एम गावलायनाय रुम गाउ रुमाव गेलेनाय बेबायदिनो आर अ आर गेलेनाय बिरात आरो चिकेन डिनार खालि चिकेन डिनार बेनोसै आमफ्राय दा एसे जेनबा बैसोआ एसे बारा जायोबा अटोमेटिकेलि सोलाइलाङो आरो बांद्राय मुहि होनो हाया बांद्राय बैसो जानायफोरखौ बे दा उन्दै उन्दैफोरबासो एसे गिनांगौ आरो जेनेबा

दा बैसो जानायफोरा एसे खम जायो आरो बेबायदिया बेबायदिनो जों मिनि मिलिटिया पाबजि बायदि बायदि गेलेबोदोंमोन आमफ्राय क्लेस अफ क्लेन्स माने बेफोरखौ लासै लासैनो नागारबोनानै दा बि जि एम आइ खौ दसे दसे गेलेयो आरो लोगोफोरजों ज' नो इन्टारेस्टबो जायो माने सम नोंनो नों जुदि सम बारहोनो एरैनो सम बारहोनो गोसोबा बि जि एम आइयाव हाबनानै नायबानो जाबाय आरो एक घन्टा दुइ घन्टा माला थाङो पाट्टाखौनो मोननाय नङा आरो गार्लफ्रेन्डनिथ' गोनांथियानो गैया पाबजि जुदि गेलेयोबा बे आरो दा मा होनबावनो माने बिदिनो आरो माने गेमा गाज्रि माने जाय बांद्राय बाहायो गाज्रि दसे दसे समनि थाखायबा मोजां आनो बेफोरो माने नों बेजों जेनोबा पुरा बारा थादेरनिखाय जेबो सुबुंजोंनो कमिउनिकेटबो खालामनो हायो पाबजिनि गेजेरजों आरो पाबजिथ' नङा दा बि जि एम आइ जेनोबा आमफ्राय सिगां टाइमावथ' जोंना माबा दंमोन जेनोबा पाबजि बे इन्टारनेशनेल आरो बे टाइमाव मोजां मोननो गुबुन गुबुन हादोरनिजों नोङो जदि आलदा खामानियाव गोसो बा माने कमिउनिकेशन खालामनो हायोमोन आरो माने गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरजों जेनोबा नों बिसोरनि सोमबोन्दै मोनथिनानै लानो हायोमोन इजियैनो दा पाबजियाथ' गैला न दावत बेन जाबाय दा बि जि एम आइ दा बि जि एम आइजों मा खालामबायो जे जोंनि बे भारत हादोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन रायजो रायजोनि सुबुंफोरजों मोजां कमिउनिकेशन खालामनानै लानो हागोन आरो बेबो मोनसे सुबिधा दं गार्जियाव बाहायबायथ' गार्जि आरो बेफोरनो आरो